मेरे अलावा मेरे घर में मेरे भाई और माता जी को भी बागवानी का बहुत शौक है हम हमारे घर की छतों के ऊपर विभिन्न के औषधियों से से रिलेटिव जो भी ये पौधे हैं जैसे तुलसी हुआ अपना आंवले का पौधा हुआ इसके साथ साथ नीम हुआ मीठे नीम के भी हम पौधे लगाते हैं घर पर जोकि हमारे दैनिक जो क्रियाकलाप है उसमें भी हम उनका उपयोग करते हैं जैसे हम घर में जो भी घर में भोजन वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम मीठे नीम का उपयोग कर सकते हैं उसके साथ में देखा जाए कि शाम के वक्त जब हम सोते हैं उस वक़्त काढ़े के रूप में तुलसी का उपयोग करते हें तो इस तरह से घर पर ही अपन औषधि पौधों को लगाकर अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है उसमें ला करके हम इसके अलावा जैसे ऊऊऊऊ गुलदस्ते हुए क्या बोलते हैं अपन जैसे कि फूल वगैरह जो रहते हैं न मोंगरे वगैरह के इसके भी पौधे हम घर पर लगाते हैं जिससे कि पूजन पाठ के जो कि घर में हम पूजन पाठ करते हैं उसमें भी हमें कहीं मार्केट से फ़ूल वगेरह लाने की आवश्कता नहीं लगे क्योंकि घर में ही हम अपने सारी ये जो व्यवस्थाएं हैं उनको अगर अपन लागू करते हैं और उनको अपने जीवन में ल लेके आएँगे तो स्वदेशी ये जो अपना एक मिशन है स्वदेशी अपनाओ तो घर का जो रहता है कि हम पौधे वगेरह लगा सकते हैं इसमें फ़ूल वगैरह घर में ही उपयोग ले लेते हैं और पूजन पाठ में तो हमें कि कहीं भी जाने की आवश्कता नहीं लग रहती है और साथ ही अपने जो शौक रहते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं और हम अपने छतों का उपयोग इन विभिन्न तरह के पौधों को लगाकर हम कर सकते हैं